हैलो स्विग्गी मां तव्हां जे फुड स्टूडियो ऐप मां खाधो आर्डरु कयो हुओ पर अञा ताईं आहियो न आहे तव्हां जो माण्हू जाम देरि लॻी वई अथसि त तव्हां मूंखे ॿुधाए सघंदा आहियो त मुंहिंजी लोकेशन ताईं हुन खे पहुचण में घणी देर लगंदी छो जो भईया मुंहिंजे घर न गेस्ट आयल आहिनि ऐं हुननि जो खाधे जो वेट थो थिए पियो तंहिंजे करे तव्हां जल्दी मोकलींदव त मां हुन खे खाधो जल्दी सर्व करे सघंदमि ऐं न त त इएं कयो मूंखे तव्हां जे माण्हूअ जो नंबरु ॾियो त मां हुन सां मां ई कांटेक्ट करे करे हुन खे चवांसि थी भई फुड घणी देर में ईंदो